جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے ضلع میں کون کون سی عبادت گاہیں ہیں اور کون سے ایسے تہوار ہیں جو مل جُل کر ایک دوسرے کے ساتھ منائے جاتے ہیں مشہور تہوار تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ کپر فوڈ مسجد ہے جو ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں سب سے زیادہ سونا لگا ہے لوگ اُس کو دیکھنے کے لیےآتے ہیں دور دور سے اُس کے علاوہ اے ایم یو یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک سر سید احمد خان نے ایک مسجد بنوائی تھی جامع مسجد وہ بھی ہے اور اِس کے علاوہ بہت ساری یہاں پہ عبادت گاہیں ہیں اور یہاں پہ سال میں دو مرتبہ یعنی کہ مسلمان عید مناتے عید بقرعید اِس کے علاوہ یہاں پہ تیسری عید بھی منائی جاتی ہے جس کو عیدِ علیگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں اِس کو علیگ برادران مل کر سترہ اکتوبر کو مناتے ہیں اِس کے علاوہ کچھ ہندوؤں ہندوؤں کے بھی تہوار ہیں جس میں سے دیوالی ہولی اِس کے علاوہ بھی بہت سارے تہوار ہیں جس کو لوگ یہاں کے لوگ مل جُل کر ایک دوسروں کے ساتھ شریک ہو کر مناتے ہیں اور کافی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے